देखू अहाँके हम गाड़ी बुक केने रही ट्रेवल एजेंसीसँ बाजि रहल छी ने हम अहाँके गाड़ी बुक केने रही जे हमरा जेबाक छलै महाराष्ट्र घूमैके लेल अहाँके ड्राइवर अहाँ जे नंबर देने रही से अहाँके ड्राइवर फोन नहि उठा रहल छथि आओर हमरा लेट भऽ चुकल अइ हम दोसर गाड़ी कोनो कऽ कऽ निकलै छी अहाँ अपना ड्राइवरसँ सम्पर्क करू जे अहाँके ड्राइवर तक हमर सूचना नहि पहुँच पाबि रहल अइ यदि अहाँ सूचना जे हमरा देब दू तीन मिनटके अन्दर तऽ हमरा सूचना दिऽ अहाँके ड्राइवर फोन नहि उठा रहल अइ अहाँके फोन यदि ड्राइवर तक पहुँच जाइए तऽ अहाँ ड्राइवरसँ बतिया कऽ कहियौ जे कि पार्टि तक पहुँचऽ के लेल नहि तऽ हमसब दूसँ चारि पाँच मिनट इन्तजार करब एकरा बादमे हमसब कोनो गाड़ी बुक कऽ कऽ हमसब निकलब फेर अहाँके उपर हम कार्रवाइ करब आओर पुनः जतेकमे हम अहाँके बात केने छलहुँवें ओतेक पैसा अहाँके देबैके पड़ि जायत

अहाँ ट्रेवल एजेंसी मालिक बाजि रहल छी हम अहाँसँ बात कऽ रहल छी मुकेश ठाकुर जी जे अहाँ ड्राइवरसँ सम्पर्क करू जहाँ तक हुनकर जहाँ जेना हुए तेना बात कऽ कऽ सम्पर्क कऽ कऽ अहाँ हुनका कहियौन जे पार्टिके ओइठाम तक पहुँचक लेल हम पाँच मिनट इन्तजार देखब नहि देखब पाँच मिनट तऽ फेर हम कोनो ट्रेवल एजेंसीसँ बुक करब आओर हम निकलि जायब दोसर गाड़ीसँ ई किएक तऽ हम समयपर नहि पहुँचब तऽ हमर गाड़ी छुटि सकैय हम यात्राके लेल निकलि रहल छी हमर ओ गाड़ी छुटि जायत तऽ बहुत दिक्कतके सामना करऽ पड़त अइ दिक्कतके सामना नहि करऽ पड़ै तै लऽ कऽ हम अहाँसँ निवेदन कऽ रहल छी बार बार जे अहाँ ड्राइवरसँ सम्पर्क करू ड्राइवर हमर फोन नहि उठा रहल छथि या कोनो गाड़ी कोनो कारणवश अहाँके खराब भऽ गेलै से सूचना दिऽ कोनो सूचना हमरा एखन तक नहि मिल रहलै अइ लेल कहै छी जे अहाँ जतेक जल्दी हुए ड्राइवरसँ सम्पर्क कऽ कऽ हमरा सऽ सम्पर्क करबाउ आओर हम नहि तऽ हम पाँच मिनटके बाद हम गाड़ी जे छै से लऽ कऽ दोसर बुक करब आओर हम अइठमासँ निकलब यात्राके लेल गाड़ी बहुत भेटै छै गाड़ीके कमी नहि छै आओर ओइ पैसाके दुगूना भुगतान अहाँके करऽ पड़त पाँच गोटेके सामने हम अहाँसँ निवेदन करै छी जे अहाँ ड्राइवरसँ सम्पर्क करू आओर गाड़ीके जते जल्दी हुए ततेक जल्दी अहाँ गाड़ीके भेज दिऽ आन दिन ड्राइवर भोरे भोरे अहाँके ओइठाम पहुँचै छलऽ आइ भोरे ड्राइवर किएक नहि अहाँके ओइठाम पहुँचल की कारण छै की कारणसँ नहि पहुँचल ड्राइवरसँ अहाँ सम्पर्क करू आओर गाड़ी भेजू जल्दीसँ गाड़ी भेजू